दानाय मानि जिखौ आङो सिगाङाव दायोमोन आरो दा दाला मानि हाबा जानायनि उनाव आं जिखौ दायाखै सिख्ला समाव आं दादोंमोन आरो बिदिनो गामसा दायो आमफ्राइ इदिनो दख'नाफोर दायो इदिनो आग'रनिफोरखौ आं बारा दायामोन आरो इदिनो सि सिमा जोमग्रा आरो बेफोरखौ दायोमोन फिसा फिसौ गामसा गुमसाफोरखौबो दायोमोन दा दानाय जाला आरो इदिनो आरो जेखाय इदिनो जेखाय हेबनाय नखराव जोंहाथ' आबौआ जेखाय हेबोमोन आरो जेखाय संग्राय बिदिनो हेबनानै फानोमोन गोदो दा हेबला आरो जोंहा बोरायबाय नालाय आबौआ बेफोरखौबो हेबला जेखाय हेबनायखौनो लानानै बेफोरनो जों सिख्लायाव ना गुरोहैयोमोन लानानै आबौ हेबनाय मानायखौ लानानै थाङोमोन आरो जेन'बा आबैजों थांफायो जोंहाथ' आबौआ हेबखायोमोन नालाय लानानै थाङोमोन आरो आं बेखौनो आबैजों थांफायोमोन गोदो हेबेमोन आबौआ जोंहा बेखौ लानानैनो ना गुरहैयो लानानै फैयो नाफोरखौ सङो जायोमोन आरो बिदिनो खालामोमोन जोंहा आमफ्राय दा जि दानायफोरखौबो बिदिनो बिसोरो नखरावल' आंनो दाफायोमोन बिदिनो दा हाबा जानायनि उनावथ' दानाय जायासै दासो फिसा फिसौ माबानानै दानाय जाला आरो आंनि हौवायानो आंखौ दाहोखायासै सिगां समाव दालायल' आरो दानाय लुनायल' आमफ्राय दा हाबा जानाया मुथा मुथि आङो बिदिनो नखराव ज'आव फरियाल थानायाव ज' थानाय समाव दाफानो मोनदों आरो बिबाजैफोर आं हौवानि देरसिन बिब'फोर दं नालाय दाफादों आरो सिगाङाव आमफ्राय नैबे आलदा जानायनिफ्रायसो दानाय जायाखै आरो बिल' आरो आंनि दानाया आरो बेनिफ्रायथ' गैखाला दाखायासै सिगां समावल' दानाय लुनाय जादोंमोन बेनिफ्राइ दा दायाखसै आरो आं जिफोरखौबो दाला आरो नाखौबो आं गुरहैला आरो दा आङो देहाफ्राबो बिदिनो खमफ्लेन दङ नालाय लोमजानाय जायो थाब थाब लोमजाबाय थायो बिनि थाखायनो आं ना गुरनायाबो गैला जि दानायाबो गैला बिदि आरो जि दानायाबो एसे सिगां समाव जि दानायाव उदै सानाय जादों मानाय जादों आरो दासिमबो बिदिनो सम सम सिखारो बेखायनो आंना हौवाया दाहोनाय जायासै आरो बेमार जायोना जि दाबाय थाबाबो माने बे साल खुन्थायाव माबानानै जोंहाथ' जिखौ बे गोलाव गोलाव दालाङो ना दानायाव जिखौ मोनहास'या मोनहास'या खुनांगौ जायो माबानाय जायो बेहाय उदै साग्रा जालाङो आरो हिन्जावफोरना जि दाबाय थाबाबो बेमार जालाङो बिदि आरो बेनिखायनो द आंना सिगां समाव जा एसे एनै दादोंमोन गोदो बेनिफ्राय आं दा दाला आरो देहाफ्राबो खमफ्लेन नालाय आंना आरो नाबो लायहोला आंखौ बोराया आंनानो बोराया लायखायो जेजों सारबाय थायो आरो बोराय लायनायानोबा मेरला मोनजा जा जा जा जाखायो ओंखायनो दा आं लायनायखौनो जा नांगौबा दालाय नोङो होन्नानै मुथा मुथि आं दैयावनो थाङा आरो दैयाव थाङा आं दैयाव थांबानो आंना एसे देहाया प्रब्लेम जानो नागिरो आरो लोमजालाबायनो नागिरो बिदिनो बायदि बायदि जानो नागिरो ओंखायनो आं थाङा हौवा लायनायखौनो जा एखनबा समाव बिदिनो जायो फोरानो सेरनै गाहाम मोबोयो आरो आनो हौवायानो जेबो खायोना न'आवनो बिदिनो गांनै गाहाम खानानै दोनखायो मालाय बेखौबा बेखौबा बेखौ लानानै थाङो आरो न'आवनो सेहा लाबोनानै जे गुलि माबायो लुयो गावनो लुनानै गावनो खायो गावनो मायो नाखौनो जोंहा लायबाय थानाय जाखायो आरो हौवाया आंना बिमानि बिमायाव सारहैयो मोजां मोजां ना मोनबोयो बिदिनो एखनबा बारलिखौनो माथाम गाहाम मोनबोयो बामि मोनबोयो आरो ना गुफुराथ' ना गुफुरसै आरो बिदिनो बेरेंगाफ्रा माफ्रा एदि ना लाना फैयो आरो ओंखायनो आङो बेदि नाफोरखौ गुरनायफोरखौबो गुरा लायो आरो आङो जि दानायखौबो गारबाय ना लायनायखौबो गारबाय आरो बिदिनैसै गैला आरो आं बिदिनो गारनाय जाबाय आरो देहाफ्राबो एसे उसिबिदा नालाय